हाँ मैं अपने जो समुदाय में जो पारंपरिक कृषि पद्धति है वो काफी समय काफी पुराने समय से ही चली आ रही है उनके सात उनके बारे में अच्छे से बता सकता हूँ मैं जो है हमारे बरसात के मौसम में हम क्या है अपनी देसी जानवरों का गाय भैंसों का गोबर है उनको खेतों में डाल कर उनकी जुताई करते हैं फिर हम जो है सर्दियों बरसात के मौसम में बारिश होती है तब बाजरा तिल वगैरह बोतें हैं तो उससे हमारे काफी उपज होती है और यह हमें प्राचीन काल के समय से ही चला आ रहा है ओर जो है सर्दियों के मौसम में ऑक्टोबर नवंबर में जो है गेंहू और सरसों की फसल बोई जाती है और चने की तो इससे भी हमे काफी पैदा मिलती है और जो कृषि पद्धति है उनको हम हल के द्वारा बोते है बुआई को पहले खेतो में हल के द्वारा बुआई की जाती है फिर उनमें पानी दिया जाता है फिर उनको उन उनकी सिंचाई की जाती है गेंहू में तीन या चार बार पानी दिया जाता है सरसों में दो बार पानी दिया जाता है जिससे हमारी फसल है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाती है और यही हमारी काफी समय से पारंपरिक परंपरा जो है चली आ रही है और आज भी हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं और उसी के तरीके से हम जो हैं अपनी खेती कर रहे हैं